साढ़े उधमपुर च जेहके इत्थै विलेज ग्रां बिच बड़े सारे ध्यार जेह्के मनाए जंदे न ते मैक्सीमम ध्यार जेहके हुंदे न ओह् नवंबर म्हीने आंदे न जियां दिवाली आई गेई नवरात्रि आई गेई होई अष्टमी हुंदी करवाचौथ ते सारे फेस्टिवल जेहके इत्थे न बड़े मतलब अच्छे कन्ने मनाए जंदे न सारे रली मिलियै मनांदे न सारियां जिन्नी बी फैमली हुंदी ऐ पूरी कट्ठी होइये मनांदी ऐ ते दिवाली च एह् होंदा कि सारे घरें गी सजांदे लोग ते सफारियां ते ते पंदरां दिन पैहले गै शुरू होई जंदियां इस च मतलब कि बड़ा किश खाने गी बनांदे पकवान बनांदे ते फ्ही पूजा अर्चना करियै ते उसदे बाद सारे दिवाली मनांदे उसदे बिच्च पटाखे फटांदे सुरसुरियां ते बच्चें गी ते इन्ना चा हुंदा पटाखें दा के पंदरां दिन पैहलें गै शुरू होई जंदे पैसे मंगना के दिवाली आई दी जियां जन्म अष्टमी होंदी ते पतंग उड़ांदे इयां दिवाली च पटाखें दा बड़ा ओह् ऐ के पटाखे फटांदे न एसदे बाद जेहकी नवरात्रि ऐ साढ़े बड़े अच्छे कन्नै मनाए जंदे मां दुर्गा दी पूजा हुंदी ऐ ते इत्थै सारे लोग गै नवरात्रि च मां वैष्णो देवी दे दर्शन करने गी जंदे न जियां करवाचौथ फैस्टिवल ऐ एह् बी बड़ा अच्छा कन्नै मनाया जंदा इत्थै करवाचौथ दा व सारियां औरतां इत्थै रखदियां न ते करवाचौथ बिच सारी औरतां अपने सुहाग दे मतलब अखंड सुहाग ताईं रखदियां न व्रत ते उसदे पूरे दिन मतलब रूट्टी नी खानी हुंदी ऐ बड्डलै चार बजे उट्ठिये सर्गी खंदे ते उसदे बाद रातीं जिसलै चन्न देव होर चढ़दे उसगी अर्घ देइयै फिर रूट्टी खानी होंदी ते और लोहड़ी ऐ जियां साढ़ी ओह् बी बड़ी प्रसिद्ध ऐ लोह्ड़़ी ते मतलब की बहुतत धूमधाम आहला फेेस्टिवल ऐ जिसदे च ढोल ढूल बी बजाए जंदे रातीं मतलब कि तरचौली बनांदे दपैह्री जेहकी साढ़ियां मम्मी न ओह् तरचौली बनांदियां तरचौली चौलें दी बनदी जेसदे च अलग अलग ड्राई फ्रूट ते सामग्री पाई जंदी ते उसी मिक्स करियै रातीं नुआढ़ी मतलब अग्ग बालदे न नुआढ़े च सुट्टदे ते फ्ही बनांदे उसी ते उसदे च मतलब नच्चना ते सारें शा ज्यादा मजा आंदा लोहड़ी च ते बड़े गै सारे फेस्टिवल न जेह्के इत्थै बहुत अच्छे कन्नै मनाए जंदे न